हम कोनो पेय पदार्थ लैके वास्ते जेना कोको कोला लैके वास्ते हम ऑडर केने छी ओ हमरा अहाँ कखन तक पहुँचा दे देबै